मैथिली भाषा क्षेत्र विशेषके भाषा छै ई एक निश्चित क्षेत्रमे बोलल जाइ छै जैसे दरभङ्गावला क्षेत्र सबके मैथिली क्षेत्र कहल जाइ छै एहि क्षेत्रमे मैथिली भाषाके उपयोग करल जाइ छै सबसँ जादा आओर इहेके लोक सब जे बाहर जाइ छै उ मैथिली भाषाके प्रचार प्रसारके करै छै जाहिसँ बाहरो बहुत बाहरो विदेश देश विदेशमे मैथिली भाषा खूब प्रचलित भऽ गेल छै मैथिली भाषासँ मिलल जुलल ठेठी है भोजपुरी है जे ई आस पासके क्षेत्रके भाषाके मिश्रणके कारण बनल छै जैसे एक मैथिलीवला मैथिली क्षेत्रके लोक भोजपुरी बोलैवला क्षेत्रमे गेल गेलै तऽ वहाँके लोकके भाषा मिल जुलके मैथिली जैसन मिल गेल जैसे भाषा जानल पहचानल लगै छै भाषा अपन मनके विचारके रखैके माध्यम छै जाहिसँ लगभग सब भाषा एक जैसन भावके मिलैके खातिर एक जैसन हो जाइ छै मैथिली भाषा भोजपुरी भाषासँ मिलै जुलै छै ठेठीसँ मिलै जुलै छै